राजस्थान मैं समाचार का मुख्य स्रोत टी वी है व आज कल तो मोबाइल है अख़बार है राजस्थान पत्रिका अख़बार दैनिक भास्कर दैनिक नवज्योति और एक द फिर और आया करे दैनिक प्रभाकरी ना वो है और टी वी में ना कितनी सारी न्यूज़ आया करे है और आज कल तो मोबाइल में भी हैंग न्यूस चाले राजस्थान पत्रिका चाले टाइमस ऑफ़ इंडिया चाले हैंड मोबाइल में आप देख सकते हो और कितनी न्यूज़ आया करे मुख्य कारण तो वो ये भाई आज कल तो हैंडस ताबर ताबर मोबाइल लेने बैठ जाए